ओ दलि मा खालामदों ए ओम आं माबा खोथासो सोंहरनो नागिरदोंमोन जोंथ' ओ दा गामियारि जाहैबाय ओमफ्राय फाथो आबाद मावो ना मावा नोंसोरनि सायड थिं नोंस्रा बे खोथाखो सोंनो नागिरदोंमोन

मावो आरो ना ए ओ जुदि ओ मावोबा आंबो इसे ओ जायगा होदेरनो नागिरदोंमोन इसे जेनेबा ओ आंनोथ' बांद्राय नाङा ओरैनो इसे एनै लाम साम फोर हरबानो जागोन आरो ना जेनेबा नोंहा नों टेन बिगासो दंखायोबा आरो इसे मावदेरोबा होननानै दा बेनि बागै हागोन नामा मावबाय बायनो

ओम ओं औ औ औ इसे एनैल' लाम साम ओरैनो ओमफ्राय आं दा बे बे आबादनि सायाव जेनेबा दाथ' नोङो खिन्थानाय हिसाबै थ' मिन्थिनांगोन नालाय हाल एवनायाव बेसेबांसो थाङो ओमफ्राय आबाद मावनानै इनकाम फ्रा फैयो ना फैया मावनानै जुदि इनकामा जुदि फैयाबाथ' जेबो मुलाम्फा जाया ना आबाद मावनानै बेफोरला माबायदि जायो इसे एनैसो मिन्थिनो हागोन नामा ओम ओम ओम ओम ओम सानगोन

ए बिगायावनो अ होम्बाथ' जेन'बा सोलिलांनायनि थाखाय इसे ओम मोजाङानो होननानै साननानै लादों आं दायो मोजाङानो दे बिदिब्ला आंनि सायड निफ्रायबो इसे एनै खरस खरसखौ हरनोसै ओ हालेवनायाव हाजिरा फाथि हरनायाव नांगौ जायो नालाय जेन'बा थोआ थोस्लाबा जायो आं हरगोन नों लास्ट आवहाय उनाव जि इसे इन्काम जायो बेखौ इसे एनै ओ हरबानो जागोन ना ओं दे बिदिब्ला उननि समाव लोगो हमबाय थासिगोन ओं